आंनि ना मोजां मोननायाथ' जाहैबाय खुसिया ओमफ्राय मागुर ओमफ्राय सिंगि खावै बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोखि ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो दोननानैबो जानो हायो फिसिनानैबो जानो हायो गोथांबा ओमफ्राय बारलि ना थरखिथा फिथिग्रि गोरै बालाबोथिया थुरि ओमफ्राय बेफोरखौ जों दिनै दिनै गोथाङैबो सानफा माफा जानो हायो आरोखि जों जों ओ जेरोखोम सिंगिफोरखौ जों दोननानै जानो हायो बेफोरखौ जों गोथाङै थाग्राखाय मोजां मोनो दोननानै जानो थाखाय ओमफ्राय दा जों बेफोरखौ मा सिसथेमै संनांगौ बेफोरखौ बेफोरखौबो जों मोनथिनांगौ ओमफ्राय जों नाखौहाय आराम हमबाय मागुर सिंगि बेफोर जानो गोथाव आरोखि ओमफ्राय बारलिफ्राबो गोथाव ओमफ्राय इलिस ना ओमफ्राय खाथला बेफोरो जानो गोथावजोबसै आरोखि नाफ्रा ओमफ्राय सिंगिफ्राबो गोथाव मागुर बामि बारलि बेफोरो गासिबो नाया जानो गोथाव आरोखि